यदि मुझे भ्रमण में मौका मिले तो मैं कन्याकुमारी जाना पसंद करूँगा वह इसलिए कि यह भारत के दक्षिणतम हिस्से में स्थित एक नगर है जो समुद्रो का संगम स्थान है हिंद महासागर बंगाल कि खाड़ी अरब सागर इन सबका मिलन यहाँ होता है साथ ही यहाँ विवेकानंद स्मारक शिला बहुत सुंदर और दर्शनीय है साथ ही एक यह तीर्थ स्थल भी है जिसे कन्याकुमारी के नाम से अर्धकुमारी भी कहते है जो यहाँ का माहौल रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है इसीलिए मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा